असांखे तव्हां अॼु ग्रंथ साहिब जे बारे में थोरो ॿुधाईंदव पहिरीं पातशाईं गुरू नानक साहिब हूंदा हुआ हुन सां गॾ बाला साहेब ऐं मर्दाना साहेब हूंदा हुआ सॼे जग में तारणहार गुरू नानक हूंदा हुआ सभिनि खे नाले सां जोड़ींदा हुआ वॾनि पापियुनि पापियुनि खे बि गुरू नानक साहिबु तारियो हुओ सजन ठग नाले जे माण्हूअ खे बि हुन तारियो जेके हीस गुरू नानक खे ॾिसंदा हुआ उहे ब तरी वेंदा हुआ गुरू नानक खे किर्तन ॾाढो वणंदो हुओ बाला साहेब ऐं किर्त बाला साहेब ऐं मर्दाना साहिबु हुननि सां गॾ ई हूंदा हुआ देश विदेश में वञी करे गुरू नानक सभिनि खे तारियो हुओ ऐं नाले सां जोड़ियो हुओ वाहे गुरू वाहे गुरू नाले जी चुनी हणाईंदा हुआ अने सभिनि खे तारींदा हुआ हुननि खे अमृत वेलो ॾाढो वणंदो हुओ ऐं सुबुह जो अमृत वेले टे बजे खां छह बजे ताईं हुननि खे किर्तन जो वॾो आनंद मिलंदो उहे सभिनि खे चवंदा हुआ अमृत वेले उठण सां सब पाप दुख ऐं सभु कष्ट लही वेंदा हुआ गुरू नानक सभिनि खे वञी करे हिक गाम ॿिए गाम टे गाम सभिनि गाम गाव में वञी करे सभिनि खे तारींदा हुआ हिन खां पोइ गुरू नानक पंहिंजे सभिनि खे सम्झाइणो भई नाले खरण सां हर हिकु दुख मिटंदो हुओ ऐं गुरू नानक जी ॾह पातशाईं हुयूं गुरू नानक खां पोइ गुरू अंगद देव साहिबु आहियो हुन खां पोइ गुरू अमरदास साहिबु आया हुआ हिन खां पोइ गुरू रामदास साहिबु आया हुआ जंहिंजो रामदास गुरू साहेब जो अमृतसर में वॾो स्थानु आहे देश विदेश खां सभु माण्हू सभु हुते दर्शन करण ईंदा आहिनि ऐं चोवीह कलाक हुते किर्तन हलंदो आहे अने लंगर प्रसाद बि हलंदो आहे ज़ाति पाति जो कुझ कोई हुते हूंदो ना आहे माण्हू सभु हुते अची करे चम्तकरु ॾिसंदा आहिनि बाणीअ सां जुड़ंदा आहिनि ॿाहिरि खां अची करे दर्शन कंदा आहिनि ऐं दर्शन करण सां अमृतसर गुरद्वारे में मन खे शांति मिलंदी आहे ऐं सभिनि खे आनंद ईंंदो आहे माण्हू हितां खां साल ॿी साले में दर्शन करण वेंदा आहिनि अमृतसर जो ॾाढो वॾो महत्व आहे हिन खां पोइ पंजो पंहिंजा गुरू साहेब गुरू ऐं रामदास खां पोइ गुरू अर्जन देव साहिबु आया हुन खां पोइ छंई पातशाही गुरू हर गोबिंद जी साहेब आहिया सतवी पातशाही हर राय साहिबु आहिया अठ पातशाही हर गोबिंद अठ पातशाही हर कृष्न साहिब जी आहिया हर कृष्न ध्याए जिस जिठे सभु दुख जाए हुननि खां ॾिसण सां सभु दुख हली वेंदा हुआ सभु हुननि जा दर्शन करण सां ई हुननि खां मुंहिंजा सभु दुख हली वेंदा हुआ वॾा वॾा कोड़े जेके हुआ हुन खे रुमाल ॾियण सां कोड़ेन जो कोड़ विधोड़ थी वेंदो हुओ हर कृष्न साहेब जी हीअर नंढी उमिरि में गुरू थिया हुआ श्री हर कृष्न ध्याए जिस जिठे सभु दुख जाए हिन खे ईअं सभु चवंदा हुआ हुओ नवी पातशाही गुरू तेग बाहादुर साहिबु आहिया तेग बाहादूर साहिब हुन खां पोइ ॾह पातशाही गुरू गोबिंद सिंह साहेब जी आहिया गुरू गोबिंद सिंग साहिब बि वॾा युद्ध कंदा हुआ अने ॾह पातशाही खां पोइ गुरू गुरू हर ॾंही पातशाही गुरू गोबिंद सिंग जी हुया हुन पंहिंजे गुरू ग्रंथ साहिब जे खे उहो ॾिनो महत्तव ॾह गुरू ग्रंथ साहिब जी खां पोइ गुरू ग्रंथ साहिब जी आहियां गुरू गोविंद साहेब गुरू हर ग्रंथ साहिब जी आया हुआ अने पंहिंजो गुरू ग्रंथ साहिब जी खे ॾाढो हिन खां पोइ वॾो सिखनि में महत्तव आहे गुरू ग्रंथ साहिब जे हिते सुबुह प्रकाश कंदा आहिनि अने राति जो सुखासन कंदा आहिनि चोॾहां सौ टीह अंग हूंदा आहिनि हुन में कबीर जी सभु भगतनि जी बि नालो जुड़ियल आहे राम राम जो बि नालो आहे गुरू ग्रंथ साहिब जंहिंमें हर हिकु ऐं भगतनि जो बि नालो हूंदो नालो आहे अने चौॾहां सौ टीह अंग आहिनि इन में पैरे अङ खां वठी सौ हिकु सहज पाठ रखंदा आहिनि हुन खां हिक पहिरियों अङ पहिरियों अङ खां वठी चोॾहां सौ छवीह अङ गुरू ग्रंथ साहिब जा घर में सिंची शयूं ते पाण पढ़ी सघूं था हुन खां पोइ भोग साहिब पाण गुरू ग्रंथ साहिब में पाण उथे गुरूद्वारे में वञी करे सॼी संगत सां गॾ हुननि जे साम्हूं पाण करे सघूं था इहो ई पंहिंजो गुरू ग्रंथ साहिब जो वॾो महत्तव आहे हुन सभिनि खे पंहिंजो गुरू ग्रंथ साहिब जो पंहिंजो पंहिंजो इन चम्तकार थियलु आहे ऐं पंहिंजो गुरू ग्रंथ साहिब में गुरू ग्रंथ साहिब में हिक ही ॻाल्हि कई आहे नाले सां सभु नाले सां सभु तरी थो वञे इहो ई महत्तव आहे वाहेगुरु